एन्थाब फिथाखौ माने माइब्राखौ सोमनानै उवालाव देयो आरो ओमफ्राय देनानै मिस मिस मिस मिस सानद्रिजों सालिबाय दोखो दोखो देथारनांगौ आरो माबा सिथावनिया ओमफाय बिदिनो सालिनानै मोनसे थावा होननाय बुस्थु साराय बायदियाव फेननानै बेहाय अनखौ फेनबाय आरो सिबिं होबाय मेथाय गुर होबाय मेथाय गुर होबाय ओमफाय नालेंखर माबाबा नालेंखरबो होबाय ओमफाय ओरै थनबाय थननानै दसे दसे थानानै मोनो मोननानै खांबाय बिदिनो खांनानै बिदिनो खालायलांबाय थानांगौ आरो ओमफाय बिदिनो माबाया फिथायाबो बिदिनो फिथायाबो सोमनांगौ देनांगौ सालिनांगौ सालिनानै दैजों इसे नानांगौ फिथानिया दैजों नानानै आरो सालिफिननांगौ सालिफिननानै बिदिनो गारहायाव दै फुदुंनांगौ गारहायाव दै फुदुंनानै दै गोदौबासो जायो बिहा दै गोदौवाबा जाया ओमफाय बिदिनो सिबिं होनांगौ खोस्लि मोखां फिसायाव माइरं माबा गुन्दैखौ होदो ओमफाय बिदिनो सिबिं होदो आरो बिदिनो अन इसे होबावदो माने सिरिथाम सिरिनै होजायो आरो फिथानिया बेफोरबायदिनो थिख्लि मोखांआव होनानै दै गुदुङाव ओरैनो सिथ्रि लानानै सिथ्रि सायाव होदो सिथ्रि सायाव होनानै बिदिनो खोस्लि मोखांखौ आरो खोब्बावदो ओमफाय दसे गोबाव थानानै मोनबा खांनानै दोननांगौ आरो बे फिथानिया बिदिनो दैनि सिथावखौ दैनि सिथावा बिदिनो अन माबानानै दैजों लगायनानै सारायाव थाव इसे होनानै बेहा खोस्लिजों हरबा गावनो हारसिंयै गल जाखायो आरो होम्बानो बेहा थावनिजों माबाना थावनिजों माबाबानो मोनबाय बेहा बिदिनो फिथाखौ जों आं दखान होयो दखान होनायालाय फिथा एखम्बा एखम्बा बिदि गोजां बोथोराव होयो बिदिनो बै माबायाव गालगाब फिसा बानायनानै सावदों आं फानदों बिदिनो दै गुदुं खालायग्रोनांगौ फिथाना अनेखथा खस्थ' दं नानाय जायाबा मोनबावासो नानाय जाबासो मोनो बिदिनो सिबिं माबाबाबो बारा होबाबो गोथां जायो सिबिंखौ थिग मैदोनि होनो रोंनांगौ आरो माने मोनबा बिदिनो फानबाय फाननानै जों बिदिनो बे फैसाफोरजोंनो फिसाफोर फरायनाय मानाय थेखा सुङो आरो संख्रि बानलु जानाय थेखा सुङो बेफोरखौ फानबाबो माने बेफोरजोंनो जों सहाय माबायो आरो माइरंखौ सोमनानै देनांगौ देनानै जे सालिनांगौ आरो बे जायाबाथ' फिथायाबो जाबावासो नङाबाथ' लस सो जायो आरो अनेखथा लस जायो जायाबाथ' फिथानि खामानिया